नमस्कार हमको जो है मेडिकल पार्क घूमने के लिए जाना था नहीं विद फैमिली हाँ वो इसीलिए वो गाड़ी चाहिए था अरे पाँच लोग हैं तो गाड़ी मतलब ए सी ही चाहिए गर्मी का मौसम है और बरसात भी हो सकती है किराया हाँ तो किराया किराया थोड़ा मतलब कायदे से ले लीजिए उचित दाम ह्म्म ह्म्म तो वहाँ जाके जो है थोड़ी थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा बच्चे खेलेंगे घूमेंगे वहाँ पे टाइम तो लगेगा ही थोड़ा बहुत हाँ ह्म्म तो अरे तो भाड़ा ओड़ा भाड़ा ओड़ा बताइए कितना लग जाएगा ह्म्म सात हज़ार रुपये कुछ कम कीजिए ह्म्म अरे फिर भी अपनी तरफ से जितना हो सके उतना कन्सेशन कर दीजिए सौ दो सौ रुपये की बात नहीं है अरे पूरे लोग हैं कम ठीक ठीक तो फिर बताते हैं अच्छा ठीक है नमस्ते